हेल' औ सोरमोन

औ औ औ औ अ आं दायो गामियाव मोनसे गथ'फोरनि थाखाय माबा खुलिना होदों बिदिनो गथ'फ्रा गेलेनो थाखाय जायगा बानायना होदों मोनसे आरो आं मोनसे अयभिं खुलिदों गोबां बेखार मानसिफोर दं नालाय बिनि थाखाय आं बेफोरखौ सोना दोननो थाखाय मोनसे अयभिं खुलिना होदों आरो आङो गामियावबो गंनै बेटारि गारि बायना होबाय सोलिना जानो थाखाय आरो माबाफोर मिथिनो लुबैयोमोन नामा औ औ औ औ आं आरो दायो गंसे प्राइभेट स्कुल खुलिनो मावबो हांगासिनो गामियावनो जायगायावनो बिनि थाखाय आं मोनसे दा प्राइभेट स्कुल खुलिनो नागिरदों आरो गथ'फोरनि थाखाय दोनलांनो थाखाय गोजानाव थायो नालाय स्कुफ्राबो बिनि थाखाय आं गंसे प्राइभेट स्कुल खुलिना होनो नागिरदों आरो बिदिनो नोंथाङा अबेनिफ्राय बुंहरदोंमोन अ नोंथाङा अबेनिफ्राय बुंदों अ अ अ थिगानो दे अ थिगानो थिगानो जागोन दे औ औ औ औ औ जागोन दे

जागोन दे